گوتم بدھ نگر میں بے روزگار کھانا پینا اور ایک نارمل زندگی جینا یہی روزگار ہے اور رہی بات گورنمینٹ جاب کی اور پرائیویٹ جاب کی تو گورمینٹ جاب سب پانا چاہتے ہیں آج کل کیونکہ گورمینٹ جاب میں بہت فائدہ ہے یہاں پہ پیسہ زیادہ سے زیادہ ملتا ہے اور ہر سال بونس ملتا ہے اور پروموشن ہوتے رہتے ہیں اور پرائیویٹ جاب میں بہت کم فائدہ ہے ایسا فائدہ ہے لیکن ہائی کوالیفائیڈ چاہیے اس کے لیے اور پھر اس کے بعد اس میں بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں وہاں پہ چھٹی بہت کم ملتی ہے اور اس کے بعد اگر چھٹی کرتے تو اس کے بھی پیسے کٹتے ہیں اور گو چھٹیاں بھی بہت کم پڑتی ہیں اور گورمینٹ میں بہت گورمینٹ جابز میں بہت زیادہ چھٹیاں ملتی ہے اور رہی بات ہمارے ضلعے میں بے روزگار کی تو ہاں ہیں بے روزگار اچھے خاصے پڑھے لکھے بے روزگار بیٹھے انہیں جاب نہیں مل رہی ہے کیونکہ سیٹ ہی نہیں ہے جاب کے لیے کہیں بھی جاؤ تو منع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنا ہی بزنس اسٹارٹ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا یہی میں ان کے لیے کہنا چاہتی ہوں